مجھے پہلے انڈین سیریلس پسند تھے لیکن اب میں زیاد اب میں پاکستانی سیریلس دیکھتی ہوں وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں سیریلس کیوں کہ ان میں زیادہ تر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں زیادہ تر بہت زیادہ وہ سیریلس اچھے ہوتا ہے انڈین سیریلس کی طرح نہیں ہوتی انڈین سیریلس میں تو بہت زیادہ الگ الگ چیزیں بھی دکھا دی جاتی ہیں گندی گندی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہے لیکن پاکستانی سیریلس میں ایسا نہیں ہوتا انڈین سیریلس جو ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے انڈین سیریلس زیادہ لیکن اگر ہم پاکستانی سیریل دیکھیں تو انھیں ہم اپنی فیم پوری فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور میری فیرنڈس بھی اب زیادہ انڈین سیریلس ہی انڈین سیریلس ہی دیکھتی تھیں پہلے لیکن اب وہ بھی پاکستانی سیریلس ہی دیکھتی ہیں حالانکہ اس کی پوری فیملی انڈین سیریل ہی دیکھتی تھی پہلے لیکن ان کو پاکستانی سیریلس اتنے پسند ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس میں بھی جا کر صرف پاکستانی سیریلس کی تعریف کرتی ہے اور مجھ سے آکر بھی یہی بات بولتی ہے کہ پاکستانی سیریل تو واقعی میں بہت اچھے ہیں وہ ہندو ہیں لیکن ان کو پھر بھی پاکستانی سیریلس بہت پسند ہیں اور یہاں میری ساری فرینڈس پاکستانی سیریلس دیکھتی ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں پاکستانی سیریلس